तुमचो स्मार्ट वॉच शॉपिंग कार्टांत घालपाक पयलीं लॅपटॉप वापरात आनी तो ऑनलायन दुकानांत सोदून काडा आनी ताच्या प्रोडक्ट पानाचेर वा लिस्टिंगाचेर आशिल्ल्या कार्टांत घाला बटनाचेर क्लीक करात तें घालून जालां काय ना हें पळोवपाक पॉपअप का मेसेज कार्ट ऑनलाय नार वाडिल्ली संख्या वा तुमचें शॉपिंग कार्ट पेज उगडून वस्तू आनी ताची म्हायती पळोव खात्री करात आनी तुमी थंय वेगळे वेगळे वॉच पळोवंक शकता आनी ती मागून घेवंक शकता